मूंखे पखी ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं सियारे में असांजे इन तलाव ते ॿाहिरियां विदेशी पक्षी बि ॾाढा ईंदा आहिनि प्लेनिंग गो ऐं इहे ऐं रोज़ु सुबुह जो कबूतरनि खे च चड़ खाराइण जी बि आदत आहे उन्हनि खे बि खाराईंदो आहियां ॿियो त केॾीमहिल कबूतरनि तो उन्हनि सां गॾु तोता बि अची वेंदा आहिनि झिरिकियूं ईंदियूं आहिनि कॿिरियूं ईंदियूं आहिनि सभिनी खे चड़ खाराइण जो ॾाढो भाई न मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियो हिन तिरमूरीअ ते केॾीमहिल अहिड़ो थींदो आहे त भाई पक्षियुनि जा पर ॾोरनि में अची वेंदा आहिनि त उन्हनि खे केॾी वेदना थींदी हूंदी या के के पखी मरी बि वेंदा आहिनि इन्हनि जो ॾाढो ॾुखु थींदो आहे हाणे वेझरि में तिरमूरी वई त असांजे पासे ॿ टे वेचारा पखी मरी या पर कपण जे करे इलाहियुनि खे दवाख़ाने पुॼायोसे असां उन जी भाई सेवा चाकरी कईसीं त उहे चङा भला थी विया